दायो आङो मिथिनाय बायदिब्ला आंनि ओनसोलनि राजखान्थियारि पार्टि आरो दैदेनगिरिफोरा सोर सोर आरो बिसोरनि हाबाफारिफोरा मा मा आरो बिसोरो जोंखौ माबायदि माबोरैहाय मदद होदों एबा होआखै बेफारसे आङो आंनि नलेजआव जा फैदों आं बेखौ बुंनो लादों दा आंनि बैसोया दासिमहालागै बाजिथाम बोसोर

दा बाजिब्रैयाव आङो आगान होबाय दा जि समनिफ्राय आङो नुबोदों हयथ' मिथिबोदों आरो जा एसे बहाबा बहाबा ओंखारबोदों बेनिफ्राय आं बबे बबेबाखौ माने सरासनस्रा एसे बुंनो नागिरदों दा बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव पि टि सि होननाय मोनसे राजखान्थि हानजा दङमोन बै समनिफ्राय आङो जेब्ला ओइद नाइन टेन बे हाय स्कुलाव फरायदोंमोन बे समावहाय आङो एसे एनै राजखान्थिजों पार्टिफोरजों बा सम सम मिथिं दावथिं खोनासंनाय फारिफ्राव आगान सुरलांदोंमोन दा बे समफोराव समाव जों बर' हिसाबै बर'फोरा हायेनारि जनजाथिफोरा मोनसे उदां रायजो नागिरदोंमोन बेनो रायजोनि मुङानो जाहैबाय उदियासल रायजो बे उदियासल रायजो बिदोंमोन नाथाय बे मोनसे समावहाय पि टि सि या गोमालांनायनि उनाव बेवहाय बर'फोरनि गेजेराव बि ए सि मोनसे एकर्ड जादोंमोन बि ए सि नि उनावहाय बि टि सि एकर्ड बेबो जानानै थांदों आरो बि टि सि एकर्डनि उनाव बावैसो एसे उनावहाय बि टि आर बे एकर्डआ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा राजखान्थि पार्टि हिसाबै आङो रावखौबो हयथ' सोंखारिनो लुबैयाखै आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोङो राजखान्थि पार्टि हिसाबै जेब्ला समाव बि टि सि एकर्ड जादोंमोन बै समनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय बि पि एफ पार्टिया जोंनि हालामनि माखासे गोग्लैसोनानै थानाय बे हाबाफारिफोरखौ मावाखै नङा मावदों जेराव जोंनि हालामनि जे लामा फोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन हयथ' जोंनियाव दालां गंसे मोजां गैयामोन हयथ' गंसेबो स्कुल कलेज मोजां गैयामोन स्कुलाव थांनो गोनां जायोब्ला हाब्रु दैब्रु गानानै थांनो गोनां जायोमोन हयथ' जोङो बहाबा बेमार आजार जायोब्लाबो बेमारिफोरखौ लांनायाव गोबां असुबिदा जायोमोन हयथ' बेफार फालांगि खालामनाय बे बेलायावबो मटर गारि जोंनि बे लामाजों खारनो हायामोन आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव लामा दालां गोबां मावफुंजादों जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो हयथ' जों बेखौ नुदों आरो दिनैसिम जों मोनदों नाथाय फैयै फैयै दा हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा जेराव बाबेन लांबाय बेवहाय इउ पि पि एल सोरखारा बि टि आर हिसाबै बि टि आरखौ सालायनाय समाव दिनैसिमबो जोंनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावनानै होआखै आरो मावफुङाखै आरो मावनोबो नागिराखै रायजोफोरा बेखौनो जों रायजो राजाफोरा बेखौनो हास्थायो दि जे इसेबां थाम बोसोर बाबेन लांबाय दिनैसिमबो मानो आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मानो मावफुंदिया हयथ' मावफुंनो गोसो गैया नामा दा जोंनि खुंथाय गोहो थासेयावबो जोंनिनो बि टि आर चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि खख्लाबारि समस्थिनिफ्रायनो देरहासार जालांदोंमोन आरो लोगोसे एम एल ए इउ जि ब्रह्म बिथाङाबो बेवहायनो आसाम एसेमब्लिनि बिसायख'थि गेलेनायाव देरहासार जालांदोंमोन आरो बेनि उनावहाय एम सि एल ए मन्टु गोरा बर' बिथाङाबोथ' बे खख्लाबारि समस्थियावनो देरहासार जालांदोंमोन नाथाय एसेबां दैदेनगिरि देरहासार जालांसेयावबो दिनै जोंनि खामानिफोरा बै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनायनि उननिफ्राय मानो गोदानै जेबो हाबाखौ मावदिया दा बेफोरनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलनि जे राजखान्थिगिरिफोरा जोंखौ मोजां मेगनजों नायाखै हयथ' जोंनि सायाव अननाया होननाय गोसोआ बिथांमोननियाव गैया बेनिखायनो जों बिथांमोननिफ्राय जेबो दासिम मदद मोनाखैखौनो आं बुंनो हायो दा जियानो जाथों बिथांमोननि सोरखारा फैयै फैयै माट्र' नै बोसोरल'सै बे नै बोसोराव जाहाथे जोंनि आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरखौ मावनानै होयोब्ला जों बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो बिथांमोननिफ्राय मदद मोनदों होननानै जों बुंगोन बेखिनियानो